हाँ भैया कितने कितने पैसे हो गये भैया अब हमारे कितने एक गाड़ी नहीं होगी तुम्हारी आठ सौ चालीस की तुम बोल रहे हो पैसे आठ सौ चालीस अबे काहे के पैसा हो गए आठ सौ में का एक तो तुमने इतनी बेकार तरीके से गाड़ी चलाई तुमने दारू अलग पी रखी है हैं तुम यार इसको लहरा रहे हो जगह जगह पर और क्या मतलब तुम फ़ालतू की बात ऊपर रहते हमने कही बिंडु खोल दो तुम कह रहे डंडा दूंगा काहे का डण्डा दूँगा सौकर अस्सी रोड पर कौन है भैया चलो चलो बिंडु कि बात मानी मैंने ठीक है तुम्हारी सीट कैसी है रही हैं गंदी हैं चखना तो पड़ो है इनपर तुम्हारो चखना वखना यह उस दिन तुम्हारे दारू वारु के साथ कल फिर तुमने यह पटक रखा था यह क्या भैया गंदगी हो रही है बिल्कुल यह गंदी सीट हो रही है फट रही हैं सारी तो भैया गाड़ी भी यार गाड़ी भी साफ़ नहीं मिलती भैया हमने तो टाटा की गाड़ी बुक कराई थी आप इसको ले आए हो अलटो को अलटो गाड़ी चलती है क्या टैक्सी में अरे भैया यार पैसे क्या साढ़े तीन सौ बुक करे थे चलो दूसरी जगह पर गए हम साढ़े आठ सौ बता रहे हो आप तो यार थोड़ा ज़्यादा घेर लिया ऐसे थोड़ी ना यार आपने एक तो इतनी बुरी तरीके से गाड़ी चलाई है दो इतनी तेज़ ले आए हमारी मतलब थोड़ा हिचकिचाहट थोड़ी लग रही थी और आपसे मन किए तब भी आपने इतनी ज़ोर से लिया गाड़ी के बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अब अरे भैया यार अब आप तू तड़ाक बोल दिए हो क्या मेहनत क्या है मतलब आप की अब भैया पेमेंट का करके ऑफलाइन हैं आपके पास क्या मैं तो अनलाइन लूँगा ना ना भैया ना मेरे पास तो भैया ओनलाइन है लेना हो तो देखलो तुम्हें राह दी है तो भैया मैं क्या करूँगा सामान मेरे पास कैश ही नहीं मैं कहाँ से लाऊँ फिर माँग कर बताना कौन करेगा अब इस टाइम ओनलाइन अरे तो भैया ओनलाइन गाड़ी बुक कराते हैं सब अनलाइन पेमेंट लेते हैं अरे यार कैसे नहीं देगा भई ओला उबर यह आपकी जो कैब है इसमे बता रखा है हाँ भैया मेरे के मेरे को क्या पता थी मैं तो अनलाइन के हिसाब से आ गया तुम्हारी गाड़ी पर क्यू आर भी लग रहे हैं पता नहीं किसका है वह तुम्हारा है किसका मुझे क्या पता तो ऐसा करो ऐसा करो फोन तो है आपके पास तो ऐसा करो एक मिंट के लिए अब आप मुझे दो मैं इसमें इंस्टॉल कर देता हूँ तुरंत स्कैन करके आपको पेमेंट कर दूँगा आपके बच्चे वगेरह हो कोई उनसे निकलवा लेना तो ऐसा करो भैया फिर देखो कैस तो मेरे पास नहीं है आपके कोई दोस्त से करवा लो उनसे ले लेना आप कैश देख लो यार कर दूँगा लाओ साढ़े नौ आठ सौ हैं नौ सौ कर दूँगा और क्या है यार टैग वैग लगा लेना थोड़ा हाँ तो लाओ ऐसा करो उसकी यू पी आई आइ डी दो अच्छा यह लिख रही है यही चलो तो ला इसपर करता हूँ फिर आरे अब करूआँ के नौ सौ बन्नी चलो कर रहा हूँ नौ सौ कर रहा हूँ चलो नौ सौ कर रहा हूँ अरे नौ अरे नौ सौ कर रहा हूँ टेन्सन मत लो मस्त ठंडे से जूस वूस पीकर जाना आराम से और फिर भई थोड़ा देखो मैं तो कह रहा हूँ आगे किसी को भी छोड़ो फिर थोड़ा धीरे चलाना सीट विट का मैन्टैन रखना अंदर से क्लीनिंग वगेरह सब कुछ चलो कोई नहीं चलो ला मैं पेमेंट करता हूँ उससे ले लेना हाँ ठीक है ठीक है